आज के समय में टेक्नोलॉजी से तो हमारा काम बड़ा आसान हो गया है लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये है सबसे पहिली चीज कि हमारे घर में जो भी मोबाइलें हैं मोबाइल का सदुपयोग तो सभी लोग कर रहें है लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत है सबसे जादा इसका दुष्प्रभाव ये है कि बच्चे जो है अपने काम को आसान बनाने के लिए बच्चों को मोबाईल पकड़ा दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा इसका दुष्प्रभाव बच्चों में है अपना होमवर्क खेलना कूदना बाकी सारी चीजें भूल कर उनको मोबाइल से ज्यादा प्यारा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है इसका दुष्प्रभाव यही है और टी बी है बच्चे मोबाइल से छूट रहे हैं तो टी बी में जा रहे हैं टी बी के बाद जो है उनको बीडीयो गेम वगैरह का भी है इन सब जितने भी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए आई हैं नई नई टेक्नोलॉजी उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो हमारी आनेवाली पीढ़ियों का हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से इतने जुड़ते जा रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा अभी भी मोबाइल से बच्चे बच्चों के अभी छोटे छोटे पाँच साल के बच्चे उनकी आंखे खराब होती जा रही हैं दरअसल सुरुआत से गलती हमारी है लेकिन फिर भी आदमी इतना समय नहीं निकाल पा रहा बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले कर मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे अपने काम में हम अपने काम में सारी झंझटे खत्म हो जा रही है बच्चे मोबाइल के चक्कर में इतने कमजोर होते जा रहे हैं आँखों से शरीर से पहले के बच्चे थे अपना आते थे स्कूल से खाते थे पीते थे खेलते थे दौड़ते थे घूमते थे दोस्तों के साथ कबड्डी हुआ फुटबाल हुआ बैट बाल हुआ हाकी हुआ बैडमिंटन हुआ इन सबों के साथ खेलते थे अब तो घर में ला कर सारी सुविधाएं आप रख दीजिए बच्चों का कोई उसमें इन्टरेस्ट नहीं है आप मोबाइल दे दीजिए और सारी सुविधाएं उनको एक तरफ मोबाइल की सुविधा एक तरफ मोबाइल नहीं है आपके पास तो घर में टी वी लगा है कुछ नहीं देखेंगे दिनभर बैठ कर कार्टून ही देखना है तो इन सब चीजों से हमारा जो है भविष्य बिगड़ता चला जा रहा है टेकनालाजी से सुविधाएं तो बहुत हो गईं फोन मोबाइल फोन आ गया इससे हम कहीं बैठे हैं कहीं किसी से बातें कर ले रहे हैं हमने इंटरनेट से के माध्यम से या फोन बैंकिंग के माध्यम से नेट बैंकिंग के माध्यम से सुविधाएं तो बहुत हैं सरकार ने लोगों को दे दी टेक्नोलॉजी ने दे दिया लेकिन इसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर बहुत ही ज गहरा इसका असर पड़ रहा है इसका असर इतना गहरा पड़ रहा है कि बच्चे आने वाले समय में मतलब एकदम खराब स्थिति में ही होंगे क्योंकि उनको इसके अलावा दूसरी दुनियाँ उनकी खुशी दिखाइ ही नहीं दे रही है बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए हालांकि अभी तो आदमी कोई कुछ उपाय नहीं कर पा रहा है अभी बच्चे हैं छोटे हैं कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी लत जो है क्योंकी बच्चे तो पागल हो जाते हैं मोबाइल से कई जगह वीडियो में देखा है हम लोगों ने कि बच्चे मोबाइल चलाते चलाते इतने अंधे हो गए मोबाइल से कि मतलब उनको नशा हो गया मोबाइल का गेम का तो इसलिये टेक्नोलॉजी तो सही जगह से आई ही थी लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है सबसे ज्यादा दुरुपयोग बच्चों पर ही है इसका सदुपयोग अगर लोग कर रहे हैं तो दुरुपयोग इसका बच्चों के माध्यम से हो रहा है और एक चीज की मोबाइल कम से कम उपयोग किया जाय और उसके बाद बच्चों को अपने मोबाइल से दूर रखा जाए टी वी से दूर रखा जाए आनेवाले समय में उनको खेल जैसे है कबड्डी है क्रिकेट है

न कि मोबाइल ले कर अपना भी समय नुकसान न करें बच्चों का भी न करें और आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो बच्चे हमारे बहुत ही कमजोर होंगे और इसके खुद और खुद जिम्मेदार हम होंगे टेक्नोलॉजी ने जो भी दिया हम लोगों को उसका दुरुपयोग सोच के नहीं दिया था टेक्नोलॉजी हम लोगों कि सुविधा के लिए बनाई गई लेकिन उसका दुरुपयोग हमलोग आज खुद कर रहे हैं तो अब आने वाले समय में बच्चे अगर इसी तरीके से लिप्त रहे मोबाइल में तो उनका भविष्य बहुत अंधकारमय है